कलाकृति ड्राइंग किसको पसंद नहीं होती है और मुझे भी ड्राइंग करना बहुत पसंद है तो जब मैं पाँचवीं क्लास में थी तो मैं पति प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और मेरे मतलब बहुत सारे क्लास वालों ने भी उसमें हिस्सा लिया था और उसमें एक विषय था कि आपको भारत के ऊपर भारत की स्वच्छता के ऊपर आपको कुछ बनाना है कुछ अच्छा बनाना है तो उसमें मैं भी भाग लिया था और एक ड्राइंग जो मैंने बनाई थी भारत का नक्शा बनाया था एक काम करने वाला बनाया था बहुत सारी जनता बनाई थी जो अपने अपने अपने अपने एरिया में अपने अपने उसमें साफ़ कर रहा है तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हमारा पूरा भारत एक साफ़ सुथरा दिख रहा है इस टाइप की मैंने ड्राइंग बनाई थी तो उस ड्राइंग का मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था और उसे टाइम मैं इतनी ख़ुश थी इतनी ख़ुश थी क्योंकि वो ड्राइंग का सब से पहले मेरा प्राइस था और उसको पा कर मे को बहुत ख़ुशी हुई और उसके बाद से मैंने बहुत सारी प्रतियोगिता में भाग लिया और किसी में मैं सेकंड आई थर्ड आई किसी में कुछ मिला भी नहीं मेरे को और लेकिन मैं अभी आज तक अपनी ड्राइंग करती हूँ और हमेशा करती रहूँ